फिल्म नदियाके पारके जे भी कलाकार रहए सबकेँ जे छै कपड़ाके स्टाइल बहुत नीक रहऽ आइकाल्हिके जे छै फिल्ममे तऽ सब आधा आधा कपड़ा पहिरैए लेकिन नदियाके पारमे जे भी रहऽ हीरो हीरोइन सबकेँ कपड़ा जे छै जेना होना चाही ओहि हिसाब से जे छै पूरा सभ्य जेकाँ जे छै बनल यऽ आ हम जे छै कोनो भी ओकर आउटपुट बनेबाक कोशिश नहि केलहुँ हँ